मां कॾहिं मिटीअ जी मूर्ति न ठाहींदी आहियां ऐं सावण में दि दिली सिंगारींदी आहियां ऐं मिटीअ ते ॻाढ़ो कपिड़ो वीटे करे ऐं लेस पट्टी लॻाए करे क़ाइम सां मिल काया बि चोटाईंदी आहियां सिक्का बि चोटाईंदी आहियां ऐं सतारियूं मोती बि सिंगारींदी आहियां ऐं अंदरि चालीह गोलरियूं बि विझंदी आहियां ऐं फ्रूट चालीह विझंदी आहियां लौंग बि चालीह विझंदी आहियां फोटा बि चालीह विझंदी आहियां काजू बि चालीह विझंदी आहियां ऐं बादाम बि चालीह विझी करे मथां ॻाढ़े कपिड़े सां नारे वीटे करे इएं सिंगारींदी आहियां ऐं पोइ मां कॾहिं मिटीअ जी मूर्तियूं न ठाहींदी आहियां